हमरा घरमे बहुत ही जानवर रखल जाइ छै जइसे भैँसी है हमरा पास बकरी भी है आओर भी जानवर सभ है जेकर हम सभ अलग अलग नाम रखले छियै हमरा पास एगो एसन बकरी है तेकर नाम हम बसंती रखले छी जब ओकरा नाम से बुलअबै छी बसंती तऽ ओ दौड़के आ जाइ छै आ आगूमे ओकरा टाइम टाइम पर खाना दै छियै पानि दै छियै ओकरा अच्छा से निहाबै छियै ओहिके बाद ओकरा अच्छा से बाँधिके रखै छियै ओकरा लेल एक अलग से घर बनाएल गेल है जिनमे मे ओ रहै छै वहाँमे पंखा लगा देल गेल छै ताहि से आराम से ओ रह सकै एसन व्यवस्था कयल गेलै जैसन कि हम सभ अपना व्यवस्था कैले छी तैसन हम अपना बसंती बकरीके लेल भी कैले छियै ईसभ एक लगाव है हमरा सभके जान बहुत ही अच्छा बंधन है अपना अपना जानवर सभ से हम सभ बहुत ही प्यार करै छी अपना जानवर से ईसभ एक एसन उपनाम उपनाम भी देले छियै अपना बकरीके जे ओहे नाम से हम सभ बुलअबै छियै ओकरा ओकरा अच्छा से खाना पीना डेली टाइम टाइम पर देलीह सभ कुछ कैलीह ओहि से ओकरा भी हमरा सभ से बहुत अच्छा लगाव छै जब हम सभ घरमे न रहै छी तऽ ओ खोजैत रहै छै कि घरके आदमी कहाँ चल गेल ओ भी एक पल हमराके बिना न रहै छै हमरा सभके भी अच्छा न लगै छै जब ओ किधरो बीच कोइ चल जाइ छै तऽ हम सभ भी खोजै लगै छी कि किधर चल गेल तऽ ओकरा नाम से बुलेलीह तऽ ओ दौड़के आ गेल जहाँ भी कहीँ ओ दौड़के घरे आ गेल आओर हम सभके साथे बैठलक आराम से वहाँ बैठलक ओकरा खाना पीना देलीह अच्छा से बैठके रहलक खेलक पिलक